मैपके प्रयोगमे आइकाल्हि मोबाइलसे एप निकालिके अभी वर्तमान समयमे जहाँ जाइके होइ छै वहाँ लोक पहुँच जाइ छै जे पढ़ल लिखल लोक छै ओकरा लिए ई काम तऽ आसान छै लेकिन जे लोक पढ़ल लिखल नहि छै जकरा मोबाइल चलबै ले नहि आबै छै ओकरा तऽ परेशानी छै तऽ अभीके समयमे तऽ मोबाइलके माध्यमसे बहुत काम आसान भै गेलैए लेकिन बूढ़ बुजुर्ग पुराना लोककेँ ईसब काम करैमे परेशानी होइ छै तऽ अभी बहुत आदमीके लिए तऽ सही छै लेकिन पुराना लोककेँ परेशानी होइ छै तऽ पुराना लोककेँ तऽ माइने नहि रहलै पुराना लोक तऽ घरपर ही रहिके घरेलू काम करै छै बाहर इधर उधर जाना उना ओकरा लिए कम छै इसलिए गूगल मैपके माध्यमसे लोक जकरा जहाँ जाइके छै वहाँ पहुँच जाइ छै अभी गूगल मैपके माध्यमसे लोककेँ कहीँ जाइ आबैमे ककरोसे पुछैके जरूरत नहि होइ छै अपन मोबाइल खोललक आओर मोबाइलके माध्यमसे ओ रास्ता अपने आगामी दिअऽ लागै छै तऽ ओहि माध्यमसे ओ सही जगहपर पहुँच जाइ छै ई काम तऽ अभी बहुत अच्छा छै किएक तऽ लोक भटकै नहि छै अपन सही जगहपर पहुँच जाइ छै अभीके समयमे बहुत परेशानी कम भै गेलैए लोकके परेशानी नहि रहै छै कम समयमे बहुत अधिक काम कै लै छै